मैं यात्रा करने सुबह जयपुर गया तो मैं सुबह का भोजन कर के नहीं गया तो मैंने सोचा की रास्ते में जो है कहीं होटल वगैरह मिल जाएंगी तो हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी तो सबसे बड़ी समस्या यह आई कि ट्रैवल सवारी ने गाड़ी को जो है बीच में नहीं रोका और मुझे जो है बड़ा व्याकुल हो के जो है भोजन नहीं मिला इससे मेरा मन बड़ी व्यथित एवं दुखी हुआ